असां सिंधी माण्हू पंहिंजो त्योहारु पंहिंजो जश्न मल्हाइण लाइ जामु त्योहार आहिनि उन में हिकु सभिनि खां वॾो त्योहारु आहे असांजो लाल साईं जो जनमु ॾींहुं चेटी चंडु हिन में असां बहिराणो कढंदा आहियूं लाल साईं जी शेवा कंदा आहियूं हुन में भंडारो कंदा आहियूं ऐं असां सुठे नमूने जश्न मल्हाईंदा आहियूं इहो बहिराणे में असां ईअं चवंदा आहियूं की असां पंहिंजी भाषा खे अॻियां वधायूं जीअं असांजा जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे बि सिंधी भाषा जी जानकारी अचे कीअं सिंधी में ॻाल्हाइबो आहे उन चवंदा आहियूं असां पंहिंजे घर में ॿारनि सां बि सिंधी में ॻाल्हायूं जीअं असांजो सिंधी जेकी ॿोली आहे उहो अमर रहे उन खां पोइ असां त्योहारु मल्हाईंदा आहियूं थधिड़ी मल्हाईंदा आहियूं गोगो मल्हाईंदा आहियूं सभु त्योहार मल्हाईंदा आहियूं हे शादियूं थींदियूं आहिनि हुन में असां सिंधियुनि जा लाॾा रखंदा आहियूं सिंधियुनि जा नाटक रखंदा आहियूं जीअं असांजे सिंधी भाषा खे मोटिवेशन मिले अॻियां वधूं ऐं असांजी सिंधी ॿोली हमेशा अमर रहे जय झूलेलाल